आंनोहाय मैगं नांगौमोन लकेल ओमफ्राय

औ आंनो नांगौमोन मोननै मोनथामसो मैगं नांगौमोन आंनोहाय जोगोनार ओमफ्राय खुमब्रा एलायसि बेखौ दोन दे ओ एसेबो खमायथारा ना ओ ओ बेसे बेसेथो दामफ्रालाय ए

लकेलखायनो दाम बारागोजा नामा औ बाजाराव लायनो थांगौमोन आङो

आं जों गामिनिफ्राय लायगोन जोंनि दबलाफारि गामियाव ओमफ्राय नोंना दखानासो बबेथिं फानोमोनथाय बेंटल ए

नोंहाबो बेफारिसो नामा नों लकेल मैगंफोरखौहाय खम खमनि लाखिनानै बारा फानो नामा ओ दे होम्बालाय दोननोसै नामा आं दा बाजाराव थांनानै लायनोसै

औ दे होम्बा